हा मूंखे योगा करण खां ॾाढो फ़ाइदो थियो आहे पहिरियों त मूंखे जीअं महीने में ॿ दफ़ा डाक्टर ॾिए वञिणो पवंदो हुओ केॾीमहिल बुख़ारु आहे केॾीमहिल हिते सूरु आहे केॾीमहिल हुते सूर आहे पर जॾहिं खां माने योगा कई आहे तॾहिं खां मुंहिंजी सिहत ॾाढी सुठी ठहियलु आहे मां हाणे बि रोज़ु सुबुह जो हिकु घंटो छह खां सते बजे ताईं योगा कंदो आहियां योगा करण सां असांजो स्वास्थ ॾाढो सुथो रहंदो आहे और शरीर में तंदरुस्ती ठहियलु हूंदी आहे योगा करण सां असांखे कोई नुक़सान त कोन्हे को पर फ़ाइदा ॾाढा सारा आहिनि असांजो जेको शरीरु आह्र उहो स्वस्थ जेको आहे उहो ॾाढो सुठो आहे ठहियलु पयो हूंदो आहे और सुबुह साण योगा करण खां पोइ शरीर जी जेकी बि थकान हूंदी आहे उहा सॼी लही वेंदी आहे ऐं सॼो ॾींहुं जेको आहे उहो असांखे कोई बि थकान न थींदी आहे सॼो ॾींहुं असां तंदरुस्त हूंदा आहियूं औरि कहिड़ो बि कमु हुजे केतिरी बि डुक लॻाइणी हुजे ॾाढे सुठे सां लॻाए वठंदा आहियूं असां दुकान ते जंहिंमहिल ॾाढो कमु कंदा आहियूं त असांखे कॾहिं बि हाणे सूरु कहिड़ी बि जॻह ते सूरु या कुझ बि अहिड़ी तकलीफ़ न थींदी आहे योगा करणु डाढी सुठी ॻाल्हि आहे औरि हर हिकु माण्हूअ खे योगा करणु ई खपे